हलो हा हा हा हा हरिओम भाई साहब तव्हां तव्हां जो नालो ॿुधो आहे तव्हां टैक्सी वग़ैरह हितां तव्हां जो कमु टैक्सीअ जो कमु आहे न हा हा हा हा हा हा अच्छा मूंखे ॿुधायो तव्हां जे नाले ताव्हां जी तारीफ़ु ॿुधी एक्चुयल में छा मुंहिंजा महिमान आया आहिनि पूना मां उन खे सॼे ॾींहं लाइ घुमाइणो आहे पाण जे फाइवसागर या लेक आहे या अॻिया जेके बि आहिनि ऐं पुष्कर जे साइड जेके या थोरो टे चारि प्लेस घुमाइणा आहिनि तव्हां सुभाणे अची सघंदा चारि ॼणा आहियूं असां सिर्फ़ु चारि ॼणा आहियूं हा ए सी ए सी गाॾी दादा गर्मी ॾाढी आहे हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु ठीकु आहे सुबुह जो जेकॾहिं छह बजे अची वेंदो त थधिकार में निकिरी हलूं पाण मां हिते रहंदो आहियां नाका मधार पाण सघनि नाका मधार स्माट पॉइंट जे पासे में ई आहे पैट्रोल पंप आहे पासे में मां लोकेशन मोकिले छॾींदोसांव साढे सते बजे तव्हां पहुची वञो पौणे अठे बजे त तव्हां जी वॾी महिरबानी थींदी हा हा हा मुंहिंजो इहो वीचारु आहे त भई गर्मी ॾाढी आहे त हिकु बजे ॿी बजे इते रेस्ट करे वरी ॿ कलाक पोइ वरी शाम जो निकरूं मुंहिंजे दिमाग़ में त इएं आहे बाक़ी तव्हां सजेस्ट कयो हा भई रोटी वोटी खाई कलाक खनि रेस्ट करे पहिरी रोटी वोटी खाई तव्हां बि हिते खाई वठिजो रोटी वोटी खाई पोइ वरी चईं बजे निकिरूं पोइ साढा अठ मैक्सीमम ॿियो छाहे न पैसो पैसो मैटर कोन थो रखे पैसो मैटर कोन थो रखे हा हा रुगो महिमान खे का बि तकलीफ़ न थिए मुंहिंजो पैसो मैटर कोन्हे पैसो हुजे आहे त पोइ किथां बि वठी अचूं आं ठीकु आहे हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु न वधीक वधीक त तव्हां खे ख़बर हूंदी इन लाइन में आहियो त असांखे उन्हनि खे ख़ुशि करे बसि सुभाणे हिनखे घुमाए करे परीहं रवाना थी वेंदा पोइ पोइ इन्हनि खे पोइ हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु हा हा बसि संतुष्टी थियणु खपे ठीकु आहे थैंक्यू थैंक्यू वैरी मछ थैंक्यू